میں ٹرین سے ویسے تو کئی جگہ پر سفر کیا ہوں مہاراشٹرا میرا جانا آنا بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرین سے ٹرین کے لئے جب بھی میں ریلوے اسٹیشن جاتا ہوں ایک عجیب سا منظر آتا دکھائی دیتا ہے کچھ منظر سے خوشی بھی ہوتی ہے کچھ منظر سے بے چینی بھی ہوتی ہے جیسا ٹرین شروع ہو گئی سامنے انجن کی خطرناک آواز سے دل دہل جاتا ہے جب ٹرین آتی ہے تو دھک دھک دھک دھک اور اس کے ہارن اور اس کا وائبریشن کی آواز سے دل دہل جاتا ہے ڈر خوف ہو جاتا ہے کیا زمین پھٹ جاتی جو لیکن جیسا آگے آگے اور اور کچھ کچھ ڈبہ بوگی میں چڑھے تو وہ سب چیزیں ہم بھول کے خالی سفر کی طرف توجہ رہتی آوازیں وغیرہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی اور پھر ایک عجیب منظر رہتا جنرل ڈبہ جنرل ڈبوں کا اور پھر اے سی کوچ سلیپر کوچ یہ اے سی اور سلیپر کوچ اتنے خاموش رہتے ہیں کون آ رہا کون جا رہا کون چڑھ رہا کون اتر رہا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن جنرل ڈبوں میں دھکا مکی سیٹ پکڑنے کا پکڑنے کی جستجو لوگوں کو ایک دوسرے کو ڈھکیل کے کر کے چڑھنے کی کوشش جب چڑھتے ہیں تو جنرل ڈبوں کا یہ حال رہتا کہ نشستیں لکڑی کی بنی ہوئی برتھ بھی لکڑی اور لوہے کی پٹیوں پہ بنے ہوا پھر اس کے اوپر دو فین لگے ہوئے سائیڈوں میں کھٹکے کھڑکیاں کے بیچوں میں فین ان کے جب ٹرین چلتی جبھی کھلتے پھر وہ فینوں پہ لوگاں چپلاں رکھ کے برتھوں پہ سو جاتے سائیڈ میں بازو دو الگ علیحدہ علیحدہ نشستیں ہیں اس پہ پکڑنے کی لوگوں کی جستجو اور پھر چائے سموسے مرچی والوں کا شور پکار لیکن ہم جب اے سی میں چڑھتے تو سیدھا سیدھا گئے اپنی نشست پہ آرام سے سو گئے کسی کا ڈسرب نہیں کسی کا پکارا نہیں کسی کا کوئی اٹھانا بٹھانا کچھ نہیں بس اپنے ہمیں ڈبے میں چڑھے سونا ہے سو گئے بیٹھنا ہے بیٹھے جب اترنا ہے اتر گئے کسی کا ٹینشن ہی نہیں مگر خوشی ہوتی جب ریل کا سفر کرتے چاہے کہیں کا بھی سفر ہو جب ریل میں بیٹھنے کے لئے جاتے ریل میں بیٹھتے جب سفر شروع ہوتا حد نظر ہریالی ہری بھری حد نظر ریلوے کے ریل کے پٹریاں بچھی ہوئی اس پہ سرپٹ دوڑتی ٹرین تالابوں سے گزرتی ندیوں پہ سے ایک الگ آواز منظر ٹرین میں بیٹھ کر دیکھنے کا وہ نظارہ بہت ہی خوشگوار رہ دکھتا ٹرین کا سفر بہترین سفر دکھتا ندی تالاب پہاڑ جھرنے ہر چیز بیٹھے جگہ ٹرین سے نظارہ کر سکتے حد نظر آپ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک کا نظارہ آپ کو دکھتا کبھی جانور دکھتے مور پرندے اور کبھی کچھ کبھی کچھ لہٰذا ٹرین کا سفر مجھے بہت اچھا لگتا